हैलो अंजी गुड ऑफ्टरनून बच्चे अच्छा अच्छा बोल्लो अच्छा बच्चो दिक्खो आं तुस पैह्लें करगे ते फिर लब्भना थुहानू पर लैना थुआढ़ी क्लॉस पर थाह्नूं आपूं बी दिक्खना पौना तुस समझा करो एह् स्कूल निं कॉलेज़ ऐ ते इत्थें आपें गै सबकिश ऐ मास्टरें किन्ना कराना थुहानू ते अच्छा ओवर व्यूज़ आई गे बड़े दिक्खनै आं जिन्नियां क्लॉसां लानियां लानै आं आं बच्चे करानै आं आं कल्ल अपना शेड़यूल दिक्खना पौना ते अपना समां दिक्खना पौना ते उस्सै स्हाब कन्नै अं'ऊ ओह् करगा कोई चक्कर निं कोई चक्कर निं चल ठीक